हिन्दी जोकि हमारी मातृभाषा है इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार कई सारी योजनाएं चला रही हैं इस समय गाँव के लोग ज़्यादातर हिन्दी में ही बात करते है इसलिए सभी जगह हिन्दी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिन्दी भाषा को जागृत करने के लिए हिन्दी बहुत जरूरी है मेडिकल कालेजों में जिस समय जो इंग्लिस का पाठ्यक्रम पहले रहता था इस समय हिन्दी में कर दिया गया है ताकि गाँव के लोगों को जो दवाइयाँ मिलती है वो इंग्लिस के बजाय हिन्दी में लिखा रहेगा तो सभी लोग को समझ में आएगा और बाकी सब जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई उसमें भी पहले इंग्लिस में सिलेबस था लेकिन अब हिन्दी में कर दिया गया है न्यायालय में भी आजकल वकील जो पहले इंग्लिस में बात करते थे इस समय हिन्दी में बात करते हैं ताकि सभी लोग जो जिनका केस चल रहा है उनको से समझ में आए हिन्दी हमारी मातृभाषा है उसको वो बहुत जरूरी है